मा बुं साहा मोनगोन नामा ब्रा साहा

आं हाबो नै फुङाव साहा न'आव मोनलोङैखाय नै बावनो लोंलांसै आं

दे एसे गोदैखौ बरहा हो नङाबा आं लोंनो सुखुथारा एसे थाब थाब मोजाङैनो दङ नै दे एसे थाब बानायदो आंहाबो दाबसेआव थांनांगौ दा हास्लाबनाय नङा

दे एसे फुदुंग्राखौ नुबानो एसे खहाब बानो जाबाय ओमफ्राय जाग्राफ्रालाय मा मा दं फुरि फुरिफोरलाय गैया दे फुरिखौनो लाबोदो फुरिजों साहाजों एसे बेखौनो थानदा जानायनि जानानै थांसै आङो

औ दे दे

दे सेरसे लोंखागोन आङो आं बिदि बाखि लोंनो लाजियो